बर'फोरा गावखौनो बर' होननानै सिनायथि होनायनि माखासे गोबां आरिमुफोर दं बर'फोरा गाननाय जोमनायनिफ्राय जानाय लोंनाय बायदिफोराबो आलादा बेफोरनि गेजेरजोंबो जों गावखौनो बर' होननानै सिनायथि होनो हायो बर'फोरा बर'फोरनि गाहाय गाननाय जोमनाय सि होननानै बुङोब्ला जों दख'नाखौ बुंनो हायो बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो गावनि नांगौ जि जोम जेरै दख'ना गामसा बेफोरखौ गावसोरनो दानानै गाननानै गावखौनो बर' होननानै सिनायथि होबोदों बर'फोरा दख'नाखौ गावसोरो माबायदि कालारनि एबा माबादि रंनि गाननो गोसो जादों बेफोरखौ मिथिंगानिफ्राय मोननाय माखासे मुवा बेसादफोरखौ जुथुमनानै बेफोरखौ सोमना दोननानै बेफोराव जिखौ सोमनानै मा माजों मा लगायनानै मा कालार जायो बेफोरखौ मोजाङैनो मोनथियोमोन बिसोरो मा रोखोमनि जि गाननो लुगैदों बेफोरखौ गावसोरनो गाव आखाइजों दानानै गानोमोन बेफोरनि गेजेराव बे दख'नायाव बिसोरो गावसोर गोसो जानाय माखासे आग'रफोरखौ गावसोरनो एरनानै लायोमोन बेफोरनि गेजेर जेरै फारौ मेगन मैदेर आफा खासि हाथाय बायदि आग'रफोरखौ एरनानै गानोमोन गुबैयै जानाय लोंनायनि सोमान्दै बुंनो थाङोब्ला बर'फोरा जानाय लोंनायावबो मोनसे आलादा सिनायथि दङ जेरै बर'नि गुबै जानाय आदार होननानै बुङोब्ला अनला नाफाम बेफोरो गाहाय बर'फ्रा गाहायै गोदो गोदायनिफ्रायनो खारै जाग्रा हारि बेनिखायनो बिसोर बिसोरो खारै नाफाम बेफोरखौ न'आवनो बानायजोबोमोन एबा न'आवनो बानायजोबनानै जायोमोन बर'फोरा बिजों लोगोसे गोदो गोदायनिफ्रायनो अमा फिसिबोनाय एबा जुमाय संनाय बेफोरा नेमा दङ न'खराव माबाफोर फोरबोफोर एबा माबा मोनसे खामानि दामानिफोर जायोबा बेफोराव जौ लोंनाय हुदायाबो बर'फोरना गोदो गोदायनिफ्रायनो दङ बर'फोरनियाव माय गायनायाबो बाराय लायै बाराय गायनाय माखासे नेमखान्थिफोर दङ नांगोल जुरिनाय बाख्रि लानाय आग लायनाय बायदिफोरा बर'नि गेजेराव गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय मोनसे आरिमु बेफोरनि गेजेरजोंबो बर'फोरा गावखौनो सिनायथि होनो हायो बेफोरनि गेजेरजों बर'फोरा गाबागाव मोनसे आलादा धोरोम दं बेफोर बे गुबै धोरोमानो जादों बाथौ बाथौ होननानै बुङोब्ला जोङो गुबैयै बर'खौ होननानै मोनथिखायो बेफोरनि गेजेरजों जों गावखौनो बर' होननानै सिनायथि होनो हायो